किराना दोकान बला छियै की सब छै दोकानमे ओ

आलू नहि तेल ओ पिआज

नहि चायपत्ती तऽ ग्रामके हिसाब से ने एत्ते महग किया छै सस्ता नहि होयतै ओ कहलकै दए अबहु सस्ता भए जेतै तब तऽ होइये जाए रहल छै सस्ता नहि होयतै अभी नहि हँ

ओ मोसिबत पर सबकिछु पड़ै लए आबै छै ने एहि बेर तऽ नहि छियै तऽ तबहो आ एहन बात छै जे गृहस्थके नहि घटै छै नहि बढ़ै छै घटि जाइके बाद तऽ खरदैयो लए पड़ै छै ने तऽ ओ गेहुएँ छै तऽ किछु पशुओ खाइ छै आ अपनो खाइ छियै तऽ ओहो घटि जाइ छै तऽ लै लए पड़ै छै चाबलो घटै छै

हँ ओ गेहुँम चाबल घटै छै दालि नहि घटै छै दालि नहि खरीदै छियै मूङ्ग भइए जाइ मटर भए जाइ छै हँ